बड़े मॉल में या बड़े मार्ट्स में जाने के बजाय अगर छोटे जो लघु उद्योग या कुटिर उद्योग चलाने वाले चलाने वाली महिलाएँ हैं या जो छोटे छोटे उद्योग चलाने वाली संस्थाएँ हैं उनको यदि मौका दें या उनसे हम खरीददारी करें अपने घर के सामानों की या अपने संस्था के सामानों की तो हम उनकी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं और उनको समाज में जीने के लिए समान अवसर प्रदान कर सकते हैं इसलिए हमारा मानना है कि ज़्यादातर हम लोगों को खरीददारी छोटे दुकानदारों से या फुटकर व्यापारियों से ही करनी चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके और उनको जीने के समान अवसर इस देश में मिल सके और इसी सभी से मेरी सुभेच्छा है कि सभी लोग कमजोर वर्ग के लोगों को ऊँचा उठाने के लिए उनकी छोटी दुकानों से या उनसे ख़रीदारी करते रहें